हा मां पंहिंजे हथ सां ठहियल घणेई शयूं उपहार में ॾिनियूं आहिनि गिफ़्ट कयूं आहिनि जीअं ग्रीटिंग कार्ड यां काई मूर्ति यां लैटर ॾाढो सजाए करे पत्र जेको आहे उहो ॾाढो सजाए करे उन खे ॾिनो आहे यां पंहिंजे हथ जूं ठहियल कई सारियूं शयूं उपहार में ॾिनियूं आहिनि उन्हीअ मां कुझु अञा बि आहे जीअं फ़्लार पॉर्ट आहे ऐं जेके वॉल हैंगिंग्स आहिनि शैंडिलियर आहे इहे सभु मां पंहिंजे हथ सां ठाहिया आहिनि इहा हस्तकला मूंखे ॾाढी पसंदि आहे इन सां मुंहिंजे मन खे ॾाढो सुक़ून मिलंदो आहे ॾाढी शांती मिलंदी आहे ऐं जंहिंमहिल मां हिकिड़ो कोई बि इहो आइटम ठाहींदी आहियां कोई बि हिकु शइ ठाहींदी आहियां त उन्हीअ में जंहिंमहिल मां निहारींदी आहियां त मूंखे पंहिंजी भावनाऊं नज़र ईंदियूं आहिनि मूंखे उन्हीअ खे ॾिसी ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे ऐं लॻंदो आहे के जंहिं खे बि मां इहा गिफ़्ट ॾींदसि उन्हीअ खे बि मुंहिंजे इन गिफ़्ट जो क़दुरु थींदो मुंहिंजी भावनाउनि जो अहिसासु थींदो मां चाहींदी आहियां कि मुंहिंजी उहा गिफ़्ट मुंहिंजो उहो उपहार जंहिं खे मां ॾियां थी पई उहो ॾाढो संभाले करे रखे ऐं ॾाढो उन जी इज़त करे